میں جب بھی کہیں سفر کا ارادہ کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ میرے لئے سب سے آرام دہ راستہ کیا ہوگا مجھے بس سے جانا زیادہ صحیح ہوگا یا پرسنل گاڑی سے یا ٹرین سے اس طرح کر کے میں پہلے دیکھ لیتا ہوں کہ کیا زیادہ صحیح ہوگا حالانکہ مجھے سب سے بہتر مجھے ٹرین لگتی ہے ٹرین سے جانا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے اور اس لئے میں ٹرین کی ٹکٹ پہلے بک کر لیتا ہوں ضروری سامان جیسے کھانا وغیرہ کچھ اور ضروری سامان جیسے میں کہیں ٹھنڈے علاقوں میں جا رہا ہوں جموں کشمیر وغیرہ تو میں اس اس حساب سے اس کے لئے کپڑے رکھ لیتا ہوں دوائیاں بھی الگ سے رکھ لیتا ہوں تاکہ مجھے پریشانی کا زیادہ سامنا نہ کرنا پڑے اور میں تھوڑا پلاننگ کر کے چلتا ہوں تاکہ آگے کچھ پرابلم نہ ہو